हां जी में अज्ज तोहानूं सारेआं नूं कि अज्ज पोलट्री फार्म दे बारे च दस्सना कि पोल्ट्री फार्म आहीं कैसी रक्खने होन्ने आं कि'दे बास्तै रक्खने होन्ने आं अस क्यों करना किस चीज दी सानूं जरूरत होऐ ते आहीं उ'दे बारै दस्सना ऐ ठीक ऐ पैह्लें ते गल्ल एह् ऐ कि पोल्ट्री फार्म खुद मेरा अपना ऐ में रक्खे दा घर आहीं चलान्नें आहीं पोल्ट्री फार्म होर बी बड़ें जनें रक्खे दा इत्थै पोल्ट्री फार्म पोल्ट्री फार्म एह् ऐ कि ओह्दे च आहीं मतलब मुर्गा त्यार करने पोल्ट्री फार्म च आहीं केह् करने निं इक मुर्गा त्यार करने जेह्दी बड़ी जैदा डमांड ऐ डमांड हर ज'गा डमांड ऐ ओह्दी ठीक ऐ जि'यां साढ़े बचैरे देश दे सैनिक न बचैरे ओह् किन्ने किन्ने दूर बचैरे ड्यूटियां देआ दे ठंड च देआ दे बर्फ च देआ दे ऐ उ'नें बचैरे अहें गी अपने घर चों मतलब पोल्ट्री फार्म चो चूचा त्यार करियै इक बड्डा मतलब थोह्ड़ा शैल त्यार होई जाए मुर्गा तां आहीं मतलब उं'दे तक्कर पजान्ने होन्ने आं आहीं इक च रस्ते च थोह्ड़ा आही करना बी चाहिदा कम्म ठीक ऐ पोल्ट्री फार्म इत्थै सारें रक्खे दा ऐ ठीक ऐ ओह् मतलब एह् ऐ कि पोल्ट्री फार्म ना पैह्ली गल्ल ते आहीं मतलब केईं ते अपना पांदे ऐ केईं तां इक लोक थोह्ड़ा कंपनी कोला कम्म लैंदे ऐ ठीक ऐ एह् सानूं दिंदे ऐ मतलब छोटा बच्चा चूचा कि बिल्कुल ओह् थोह्ड़ा बच्चा होंदा ऐ ओह् सानूं दिंदे ऐ कि तुही इन्नू पालो ठीक ऐ घर दिंदे ऐ सानूं कि तुही रक्खो इस्सी पालियै त्यार करियै असें गी अग्गें देना ऐ आही बी छोटा बच्चा लेआन्ने ऐं ठीक ऐ उस्सी ना इक पालना बड़ा मुश्किल ऐ कोई बी कोई बी चीज पा ब छोटी चीज होऐ पालनी होए ते उस्सी पालना बड़ा मुश्कल ऐ गर्मियें च होए ते जां होए सर्दियें च गर्मी च होए ते पक्खे दी जरूरत ऐ जे ठंड होए ते उस्सी हीटर दी जरूरत ऐ हून ते बैसे इस टाइम गर्मियें दा मौसम ऐ जे हून आहीं मतलब पाई ओड़नें चूचा चूचा पालचै आहीं उस्सी टैम दी ब उस्सी चूचे गी फीड बी देनी टैम दा उस्सी पानी बी देना फिर केह् बोलदे उस्सी उस्सी पालना पानी पलैना फिर उस्सी थोह्ड़ी मतलब मती गर्मी पवै ते आहीं उस्सी फैन दी जरूरत होंदी ऐ फैन बी देने पौंदे ऐ हून तुही लाई लैओ कि चूचा ऐ ठीक ऐ चूचा रक्खे दा ओह्दे बास्तै इक मतलब एह् ऐ कि चूचें दा जेह्ड़ी जेह्ड़ा हैल होंदा ऐ ओह्दी ओह्दा मतलब उइयो करदे न हैल बिट्ठ बगैरा ओह्दा हैल बनदा ओह् साढ़े साढ़े खिन खेतरें च कम्म औंदा ऐ आहीं खेतरें च जो फसल लान्ने आं कोई बी सब्जी त्यार करने आं ओह् उस चीज च बी कम्म औंदा ऐ एह् निं ऐ कि इक चीज कम्म आवा दी कि आहें गी मतलब साढ़े बचैरे जिन्ना डाक्टर बोलदे कि इस्सी देओ मतलब जरूरत ऐ ओह्दे बास्तै बी एह् साढ़े बचैरे कुछ लोग न जेह्ड़े बाह्र ठंड च कम्म करा दे साढ़े सैनिक बर्फें च ड्यूटियां देआ दे ऐ उ'नें गी बी साढ़े साढ़े थ्रू पालियै ते उं'दे तक पजांदे ऐ कि उ'नें गी देओ जरूरत ऐ क्योंकि एह् शरीर बिच्च थोह्ड़ा जेहा मतलब गर्मैश पैदा करदा ऐ मतलब शरीर बास्तै थोह्ड़ी मतलब हर चीज लेई मतलब ठंड बिच्च खंदे कि थोह्ड़ा साढ़े शरीर गी ठीक लग्गे ठीक ऐ ते एह् एह् निं ऐ कि एह् छड़ा ओह्दे बास्तै गै मतलब आहें पालने होन्ने आं एह् पालगे के साढ़ी जेह्ड़ी आहीं अज्ज मतलब आहीं रोटी पानी जो खा दे नाज त्यार करा ने आं सब्जियां त्यार होंदियां एह् ओह्दे बास्तै बी कम्म औंदा एह् इक बास्तै निं कम्म औंदा ऐ ओह्दै बास्तै बी कम्म औंदा ऐ ते जि'यां साढ़े बजुर्ग होंदे ना कि बोलदे ना केह् बोलदे साढ़े गोडे बड़े दुखदे ऐ गोड्डे बड़े दर्द करदे ऐ ते आहीं ओह् लैना मतलब ओह्दा सूप देना ओह् सूप दे कम्म बी औंदे ऐ हर गल्लै दे कम्म औंदे ऐ ते एह् ऐ कि इस्सी मतलब एह् ऐ कि तुसें गी जेल्लै मतलब हून अज्जै दे स्हाब नाल ते हर हर इक बंदा बेरोजगार ऐ इन्नी पढ़ाई लखाई करने दे बाद बी घर न ठीक ऐ घर बैठे दे न सारे आहीं बी एह् बोलने ऐ कि एह् चीज ऐ बड़ी अच्छी चीज ऐ मतलब तुही जे आपै करदे ओ किहै होर गी बी सखाओ कि तुही एह्ड़ा कम्म खोह्ल्लो कम्म करो बड़ा जैदा पैसा एह्दे च हर चीज ऐ एह्दे च एह् निं ऐ कि एह्दे च एह् ऐ कि भला तुसें गी उं'दी गै ओह् मतलब साढ़े जेह्ड़े देश दे जेह्ड़े बंदे न फौजी ओह् बैठे दे सर्दियें च उत्थै बचैरे ड्यूटियां देआ दे उ'नें गी असें उ'नें गी ओह् देना मतलब उ'नें गी मुर्गा देना ऐ उ'नें गी जरूरत ऐ उ'नें गी उप्परों आर्डर औंदा ऐ कि देओ एह् आर्डर औंदा कि देओ एह् होंदा कि हून साढ़े बजुर्ग बंदे बचैरे घर बैठे दे होन ते उ'नें गी डाक्टर बोलदे कि इ'नें गी सूपां पलैओ इ'नें गी खरोड़े देओ खरोड़े देओ उ'नें गी हर चीज देओ ओह्दे बास्तै बी हर चीज बास्तै इक बैनफिट ऐ हर चीज दा दस्सा दे सानूं शरीर बास्तै ताकत दिंदा ऐ ते जेह्ड़े बेरोजगार लोग न जेह्ड़े इ'यां बैठे दे ऐ घर बैठने कोला नशे करने कोला जेह्ड़े इ'यां फिरने कोला अपना कम्म करो अपना बिजनस खोल्लो एह् ऐ कि अपना बिजनस खोह्ल्लियै कि इक ते बंदे गी थोह्ड़ा बंदा अपने पैसा बी इक आई जंदा ऐ बाकी अपने घर बी आहीं देइयै ख बनाइयै अपने जेह्ड़े बजुर्ग बंदे ऐ उं'दे बास्तै बी कम्म आंदा ऐ एह् एह्दे च में होर में एह् आखनां चाह्न्नीं कि जे किहै ने खोह्लना ऐ ते एह् कंपनी बी दिंदियां साढ़ियां कंपनियां दिंदियां साढ़ियां कि तुही एह् करो माल पाओ आहीं तुसें गी दिन्ने आं तुसें सिर्फ पालना ओह् समान देई बी जंदे ऐ लेई बी जंदे ऐ हर चीज उं'दा उं'दा अपना खर्चा औंदा ऐ तुसें सिर्फ पालना होंदा ऐ ते में सारेआं नू अज्ज एह् आखना चाह्न्नीं भ्रां नू कि जेह्ड़े बी लोग बचैरे बैठे दे न बेरोजगार ओह् अपना बिजनस स्टार्ट करन बिजनस करन ते एह्दे बिच्च अपना बी थोह्ड़ा बैनफिट होई जंदा ऐ अगले दा बी होंदा कि चल कम्म करा दे एह्दे कोला कि इद्धर उद्धर फिरने कोला अपना बिजनस स्टार्ट करो इस्सी पालना बड़ा जरूरी ऐ ते होर तोहानूं मे एह् आखना चाह्न्नीं कि एह्दे च एह् ऐ कि इ'यां होंदा ऐ कि साढे आहीं कोई बी चीज ना पैकिंग लानी लोग पैकिंग बी लैंदे ऐ बड़े बड़े दिन दा मरे दा होंदा ऐ उस्सी एह् निं दिक्खना कि ओह् मरे दा ऐ ते ओह् असें गी सु'ट्टना ऐ ओह् बी साढ़े बास्तै जरूरी ऐ खराब ते लगदा ऐ पर इक बंदा एह् बी होंदा ऐ कि इस्सी खाना ऐ खराब एह् होंदा कि मतलब जेह्ड़ी ताजी चीज होंदी ऐ ना ताजा मुर्गा होंदा ऐ ओह् मतलब थोह्ड़ा अच्छा होंदा ऐ जेह्ड़ा पैंकिंग आह्ला होंदा ऐ खराब बी होंदा ऐ पर कुछ चीजां होंदियां कि बड़े दिन दे मतलब जे अहें पालगे निं ते पैकिंग च गै बननी ऐ ओह्दे चीज च डमांड घटनी गै घटनी ऐ आहीं जिन्ना पालगे ओह् उन्ना साढ़ा बिकी जाना ऐ उ'न्नै गै ओह्दी जरूरत ऐ जरूरत मती होग ते लोकें हारा पले दा घट्ट होग फिर ओह्दी डमांड जैदा होनी ऐ एह् ऐ कि तुहीं रक्खो कि जेह्ड़ा कन्नो कन्न सारा समान लग्गी जाए सानूं पैकिंग चीज नेईं खानी पवै नोहाड़ी एह् गल्ल ऐ हां जी